जियां घर कोई बमार होंदा जियां बखार होंदा जां उल्टियां अल्टियां औंन चौल बनांदे इयां मतलव बिच्च मुंगी दी दाल पाईयै इयां ढिल्ले ढिल्ले मतलव ओह्दे कन्नै खानें पानीं पूनीं पीनां ओह्दे कन्नै बखार चढ़े दा होऐ ओह् बी नी मन करदा खानें गी पर केह् करनां फुल्के ते खलोंदे नी हैन उऐ खानें पौंदे होर एह् गल्ल ऐ जियां मतलव पानी पूनी पियै मन ते करदा नी ऐ उऐ उऐ खानें पौंदे ओह्दै बाद जियां जियां हून मतलव कुसै दा बच्चा बुच्चा होंदा ओह्ॅदै बास्तै उनैं बस्त बुस्त बनाई दी होंदी बस्त कियां मतलव के बदाम बदाम होईये सौंगी होई गेई ओह् होईये केह् नांऽ बदाम सौंगी शोहारे ओह् होईये ते मतलव दुध्दा च पाईयै दिंदे ऐ ते ओह् बनदी इयां मतलव देस्सी घ्यो बी होंदा ओह्दै बिच्च होर गुंद होंदा और बदाम होंदे जियां बदाम होईये होर होर बी होंदा केह् नां ओह्दा मग्ज होंदे ऐ ओह्दे बिच्च खंड पौंदी ऐ ओह् दिंदे ऐ ओह्ॅदै बाद च इयां कोई उल्टियां अल्टियां औंदियां मतलव औ आर ऐस मिलदा ऐ औ आर ऐस मतलव सेह्त आस्तै ठीक ऐ होरजियां कोई जादा बमार ऐ गुलकोश गुलकोश चढ़ांदें केंई इंजैक्शन जुक्शन दवाई इयां ते खलोंदी नी ऐ मतलव फुल्के खानें दा मन ते करदा नी ऐ मतलव खिचड़ी खाईयै इयां मतलव थोह्ड़ी खाईयै फिर दवाई दवुई थोह्ड़ा ओह् होंदा फर्क फुर्क होंदा ऐ फर्क फुर्क लगदा ऐ ओह्दे बाद च